आं संनानै नायबाय नायफेरबाय जेन'बा सावमिन मम' नै दाखालिसो मोनसे स्टेलनि मम' सावदों इउथुबाव नायनानै आं बेफोरखौ फ्राय सोलोंदों सावमिन जेन'बा मम'खौ नायनानै एवनानै आंनि नखरनि गासैबो मानसिफ्रानाे जादाें आरो थेस्ट मोननानै बुहुथ मोजां मोनदों जानो आरो माखासेया लुबैबावनाय बिदि खालामबाय थादों जानानै नायबाय